مسافر بس ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے جو عام طور پر شہروں یا دیہاتوں کے درمیا مسافروں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی خھاص باتیں کچھ یوں ہوتی ہیں ڈرائیور کی سیٹ بس کے اگلے حصے میں ڈرائیور کی ایک الگ سیٹ ہوتی ہے جو تھوڑی اونچائی پر ہوتی ہے تاکہ ڈرائیور کو سامنے کا پورا منظر نظر آئے اس کے آس پاس اسٹییرنگ ویل گیئر اور ٹییش بورڈ وغیرہ ہوتے ہیں اسٹوریج کیریئر بہت سی بسوں کی چھت پر ایک لوہے کا رییک یا کیریئر ہوتا ہے جہاں مسافر اپنا بڑا سامان یا بیگ وغیرہ رکھتے ہیں خاص طور پر لمبے سفر کے دوران کھڑکیاں بس کی دونوں طرف بڑی بڑی کھڑکیاں ہوتی ہیں تاکہ روشنی آئے اور مسافر باہر کے منظر کو دیکھ سکیں کچھ بسوں میں یہ کھڑکیاں کھلتی بھی ہیں جبکہ اےسو بس اے سی بسوں میں یہ سیلڈ ہوتی ہیں سیٹس بس کے اندر دو دو یا تین تین کی قطار میں سیٹیں ہوتی ہیں سیٹیں آرام دہ ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ایک ہینڈل یا چھوٹی جالی لگی ہوتی ہے جہاں سامان رکھا جا سکتا ہے ڈیزل پر چلتی ہیں اکثر مسافر بسیں ڈیزل پر چلتی ہیں کیوںکہ یہ فیول لمبی دوری کے لیے جیادہ طاقتور ہوتا ہے اور سستا ہوتا ہے